हा असांजे मध्य प्रदेश में ॾाढा ई मनोरंजन लाइ सुठा सुठा स्थान आहिनि जीअं त खजुराहो आहे हुते हिक खां हिकु गुफ़ाऊं आहिनि जीअं सांची आहे उते तव्हां उते बि ॾाढो कुझु आहे ऐं तव्हां जीअं वेंदव घुमण घुमण लाइ असांजे मध्य प्रदेश में ॾाढियूं ई शयूं आहिनि हा असांजे कटनीअ में बि हिक खां हिकु स्थान आहिनि घुमण लाइ जीअं शॉपिंग मोला आहिनि हिक खां हिकु रेस्टोरेंट आहिनि हाणे ऐं असांजे हिते पार्क बि ॾाढा सुठा सुठा आहिनि जीअं तव्हां हितां जे सुलभ पार्क में हली वञो उते तव्हां बोटिंग कयो ॿारनि जे लाइ उते ट्रेन बि आहे त पंहिंजे ॿारनि खे ट्रेन में घुमायो तॾहिं अनेक प्रकार जा अनेक झूला आहिनि हुते जे तव्हां पंहिंजे ॿार खे झुलायो ऐं ॾा ॾाढो ई कुझु आहे जे तव्हां कॾहिं फ़्री आहियो समय घुन घुमिणो आहे त उन मनोरंजन जे लाइ ॾाढियूं ई सुठी सुठी शयूं आहिनि ऐं उन जे लाइ असांखे जीअं ॿाहिरि वञणो आहे त असांजे मध्य प्रदेश में ॾाढनि शहरनि में ॾाढो कुझु जीअं उज्जैन में ॾाढो वॾो मंदरु आहे असांजे महाकाल बाबा जो त असां होॾे बि वञी था सघूं या जीअं काशी आहे असांखे जेको तीर्थ स्थान थियणो आहे उन लाइ बि असां सुठी जॻहनि ते वञी था सघूं